औ नैजिद' मे नैरोजा नैजिथाम नैजिस्नि मे नैरोजा नैजिथाम नैजिदाइन मे नैरोजा नैजिथाम नैजिगु मे नैरोजा नैजिथाम थामजि मे नैरोजा नैजिथाम